हमर प्रिय पोथीमे तऽ यए इण्डिया टुडे जाहिमे कि अपन देशके प्रधानमन्त्रीके बारेमे नरेन्द्र मोदीजीके बारेमे ओ की की करलक आओर ओकर कोन कोन काम कोन वर्षमे भेल यए तकर सभके चर्चा ओहिमे रहैत छै ओ पढ़यमे बड़ नीक लागैए प्रधानमन्त्रीके काम सभके बारेमे जे जानकारी हमरा मिलैए जे की की अपन उपलब्धि ओ प्रधानमन्त्री की की काम करलकै ओ अपन उपलब्धिके बारेमे ओ किताबमे बतेलक हेँ आओर ओहिमे जे छै बहुत प्रकारके चर्चा करलक हेँ जेकि हम एहि किताब जे यए इण्डिया टुडे एहिमे हम नरेन्द्र मोदीके किताब पढ़िके जे छै नरेन्द्र मोदीके बारेमे ओकर दिनचर्याके बारेमे बहुत किछु सिखलहुँ आओर एहिसँ हमरा ई सीख मिलल कि नरेन्द्र मोदी अपन जिन्दगीमे अपन जीवनमे बहुत सारा कष्टके सामना करिके हमर भारत देशके प्रधानमन्त्री बनल यए आओर जे छै बहुत उपलब्धिकेँ हासिल करलक हेँ अखन तक ओ आओर हमर देशके लिए ओ बहुत अच्छा प्रधानमन्त्री छी ओकरा जेहन प्रधानमन्त्री तऽ किओ नहि बनि सकतै ओ बहुत अच्छा प्रधानमन्त्री छी इण्डिया टुडेमे जे छै बहुत सारा चीजके बारेमे हम जानैत छी